गले जी ख़राश लाइ पाणी गरमु पाणी पीअंदा आहियूं गरमु पाणीअ में लुल लूणु विझी उन जी गुरिड़ियूं बि कंदा आहियूं कारा मिर्च बि वात में रखंदा आहियूं ऐं मिठी काठीअ खे बि चूसींदा आहियूं